جی بولیے جی جی میں سمیر جوتا شاپ سے بات کر رہا ہوں فرمائیں آپ کو کیا مدد درکار ہے بھئی اچھا اچھا جوتا آپ اپنے لیے لے رہے ہیں کیا اوہ کتنے نمبر کے ہیں کتنے نمبر آ جائیں گے آپ کو اچھا اچھا تو آپ کی جی جی دیکھیے ہمارے پاس ہر برانڈ کی کمپنی مل جائے گی جیسے کہ لکھانی ہوا رپانی ہوا ایکوافینا ہوا اس کے علاوہ جنرل میں بھی بہت سارے کوالٹیز مل جائیں گے آپ کو آپ بس یہ دیکھیے کہ آپ کو کون سی کمپنی کی چاہیے ہر کوالٹی میں ہمارے پاس دستیاب ہیں دیکھیے ہماری دکان جو ہے نا صبح میں چھ بجے کھلتی ہے اور شام کے آٹھ بجے ہماری دکان بند ہو جاتی ہے اور ہمارے یہاں ایک سسٹم اور ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند کرتے ہیں اگر آپ کسی وجہ سے نہیں آ پاتے ہیں تو ہمارے یہاں سے جو ہے آپ کے گھر پہ بھی ڈلیوری پہنچائی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو بھیج دیتے ہیں اپنا نام لے کے تو اس میں بھی ہم اس کو دے دیتے ہیں بس اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو پیمینٹ جو ہے آپ کو دکان کے بار کوڈ پہ ہی کرنا پڑتا ہے آپ کو تو آپ کو کون سا کمپنی کون سا کمپنی آپ لیں گے دیکھیے آپ ایکوا لائٹ تو یہ تو آپ کے اوپر ہے لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ کبھی بھی جو ہے نا روپانی کا روپانی کمپنی لیجیے چونکہ روپانی کمپنی کے اندر یہ خاصیت ہے جیسے کہ ابھی برسات کا موسم ہے اور روپانی کمپنی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو ہے پھسلاہٹ جیسے کہ ہمارے علاقے میں پھسلن پانی کی وجہ سے بہت زیادہ ہے تو روپانی کمپنی کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں آپ کو پھسلن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا

میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے ایکوالائٹ کو چھوڑ کے جو ہے آپ روپانی لیجیے باقی آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی میں آپ کو دوں گا ہر طرح سے ہمارے یہاں دستیاب ہے لیکن جو اچھی چیز ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ارے بالکل بالکل آپ جو ہے کسی کو بھی جی آپ کسی کو بھیج دیں